हा हरिओम भाभी हा हा मां वंशिका हरवानी थी ॻाल्हायां सुञाणो था हा मां तव्हां जा पासे हिते आसपास में रहंदी आहियां तव्हां जे गली जी आसपास ई रहंदी आहियां सुञाणो था न हा तव्हां जो गुलनि जो कमु आहे न हा मूंखे तव्हां खे कुझु ऑडर ॾियणो आहे गुलनि जे लाइ हा इन में तव्हां वटि कहिड़े कहिड़े तरीक़नि जा कहिड़े कहिड़े तरीक़नि जा गुल आहिनि असांजे घर में मुंहिंजे पुट जो जनम ॾींहुं आहे परीहं घर में प्रोग्राम आहे त उन जे लाइ घर में ॿहिराणो आहे घर में ॿहिराणो आहे त उन उन जे लाइ मूंखे डेकोर घर में सजावट करण जे लाइ गुल खपनि ऐं मालाऊं बि खपनि अठ ॾह मालाऊं बि खपनि त तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां वटि कहिड़े कहिड़े तरीक़नि जा गुल आहिनि हा मूंखे सभु अलॻि अलॻि वैर अलॻि अलॻि तरीक़नि जा गुल खपनि जंहिंमें गुलाब जा गुल बि हुजे गेंदे जो गुल बि हुजे ऐं मोंगर जो गुल बि हुजे ठीकु आहे हा इहो मूंखे ऑडर परीहं खपे हा त पोइ मालाऊं ॾह खनि मालाऊं हुजनि गेंदे जे गुल जूं ॾह खनि मालाऊं हुजनि गुलाब जा गुल जो बि पंज छह हुजनि हा हा उहे मालाउनि में तव्हां जोड़े करे ॾिजो मालाउनि में जोड़े करे ॾिजो ऐं हा ऐं इहो तकदा तव्हां मूंखे कॾहिं पहुचाईंदा केॾीमहिल ताईं पहुचाईंदा हा शाम जो पंज वजे थींदो

ठीकु आहे हा हा हा हा हा त ठीकु आहे तव्हां

हा तव्हां हे सॼो ऑडर पूरो करे मूंखे मोकिले छॾिजो ऐं ठीकु आहे हाणे मां रखां थी ठीकु आहे